میں اپنے گھر کے صحن میں باغبانی کرتا ہوں جس کو میں نے موسمی سبزیاں و رنگ برنگی پھولوں سے سجا رکھا ہے اِس میں ایک کاغذی لیموں کا پودا ہے جو بہت ہی اہم ہے ایک کامنی کا پودا بھی ہے جس کی خوشبو سے پورا گھر معطر رہتا ہے سبزیاں بھی خوب ہوتی ہیں جس سے تازی سبزیاں بآسانی میسر ہو جاتی ہیں سلاد کا بھی کوئی سامان خریدنا نہیں پڑتا ہے جسے اپنے ہی باغیچے سے اُگا لیتا ہوں اور بچے بیوی و ہم لوگ ہمیشہ اُسی میں لگے رہتے ہیں جس سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے پھولوں کے موسم میں صُبح کے وقت جب رنگ برنگے پھولوں پر نظر پڑتی ہیں تو دِل معطر ہو جاتا ہے